میری بہت ساری تحریریں ہیں اور میرے بہت سارے مضامین ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں اور شائع ہو چکے ہیں یوں تو مجھے اپنی تحریر بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ہر ایک مضمون سے مجھے بے انتہا پیار ہے لیکن مجھے ایک مضمون بہت زیادہ پیار بہت زیادہ پسند ہے وہ مضمون میں نے وقت کی اہمیت پر لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے اس موضوع پر میں نے جو مضمون لکھا تو میرے استاذ نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا میرے بھائی نے مجھے اس پر انعام دیا تھا اسی لیے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے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 اور مختلف اقدامات اٹھانا بھی مجھے قلم اٹھانے اور لکھنے کی ہمت پر ابھارتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں اور باتیں ہیں اور باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ لکھنے پر ابھارتے رہتے ہیں میں عام طور پر اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں